بائک چلانے کا آپ کا سب سے یادگار تجربہ کیا تھا اور یہ اتنا خاص کیوں تھا بائک چلانے کا تجربہ سب سے خاص یہ تھا کہ جب میں پہلی بار بائک پر بیٹھا مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے بائک چلائی ہے بہت خوش تھا میں اس دن اور دوسرا لمحہ یہ تھا کہ میں اپنی اہلیہ کو لے کر اپنی سسرال گیا بہت اچھا محسوس کیا بہت اچھا تجربہ لگا تھا یہ بس یہی کہنا چاہوں گا بائک کے بارے میں